देखियौ एगो पैघ किसान होइ छै एगो छोट किसान होइ छै पैघ किसान जे छै जे बाहरो सँ बढ़िऑं सँ बढ़िऑं बीज आनि कऽ अपन जे खेती सबमे जे छै जे लगेलथि आनि कऽ अपन बोलथि आ ओ जे छै जे छोट किसान छै ओ अपन घरे सबके जे छै जे अपन गहूँम तहूँम एहन आबाद कए देलथि आबाद केला के बाद जे पहिले तऽ टेक्टर सँ जोताइ कए कऽ खेत तैयार एक बेर कए कऽ रखै छथिन दोबारा जे छै जे की हुनका खाद बिया सबके आवशयकता परै छै तऽ पैघ आदमी तऽ अपन पैघ किसान जे छथिन जे ओ बाहरे सँ अपन आनि लै छथिन अपन टेक्टर सँ जे नीक सँ नीक जँका जे छै आबाद कए लै छथिन लेकिन छोट किसान के ई छै जे मानि लिअ कनी हरो सँ भेलै कनी कोदाइरो सँ भेलै ईसब कए कऽ जे छै अपन जे छै आबाद कए लेलथि हुनका जे छै पैग किसान मे जे छै जेकी हुनकर कनी फसल बढ़िऑं भेल छोट किसान के जे छै जे कि घरैया बीज रहल ओहिसबमे कनी कम भेल ऊपज तऽ मानि लिअ जे छै जे छोटा किसान जे छै जेकी कमसम खेती करैया अपन पेट जोगर जे छै जे मानि लिअ जे छै जे केनाहितो साल लागि जाए आ बड़ा बड़ा किसान जे छथिन जे छै जे ओ बीघा के बीघा करै छथिन आ बीघा के बीघा केला के बाद जे अपन जे छै जे डीलर सबसँ अपन सम्पर्क रखै छथि अपन जे छै पूरा जे छै जे तैयार केलथि तैयार केला के बाद जे छै जे लेबर मजदुर सबसँ तैयार करबेलथि भूसा जे छै जेकी अपन एकट्ठे जे छै जेकी कतौ सेल कए देलथि अपन जे छै जेकी डीलरके सम्पर्कमे आबि कऽ अपन बड़ा सँ बड़ा किसान जे छै जे अपन पूरा जे हुनकर गहूँम तहूँम होइ छै जे पूरा अपन बेच खरीद करै छथि आ छोटा किसान जे छै जे अपन खाय जोगर उपजेलक अपन रखलक रखला के बाद जे छै जे अहाँके अपन साल भरि खेलक फेर वएह जे छै जे छोटा किसान के वएह बात छै फेर जे छै जे एक सालक बाद फेर अपन जे छै जे खतम भए गेल फेर खेती तैयारी केलक फेर कोदारि सँ हर सँ अपन तैयार केलक आ बड़ा किसान जे छै जे अपन टेक्टर सब सँ तैयार कए कऽ अपन जे डीलर के सम्पर्क मे राखि कऽ अपन जे छै जे खरीद बिक्री करै छथि आओर जे छै जेकी ओहिए मे जे बहुत आदमी छथि जे किसान एहन छथि जे ओहिओ मे दू चारिटा पौधा लगा लेलथि आ ओ बड़ा बड़ा जे छथिन जे ओसब जे छै जे अपन पैघ सँ पैघ जे छै जे अपन धंधा केलथि ओ बगीचो लगेलथि तऽ बहुत लम्बा चौड़ा मे लगेलथि छोट किसान जे छै जे एगो आधगो पेड़ लगेलथि आओर जे छै जेकी अहाँके ओहि सँ जीवन अपन यापन अथी केलैथ